आउटडोर पेंटिंग हुजे लाइव पेंटिंग हुजे इन में रुचि रखण सां चाहे सजीव चित्र ठाहिणा हुजनि माण्हुनि खे आनंदु मिलंदो आहे ऐं होरो होरो उन्हनि जो इन में अभ्यास थी वेंदो आहे त उहे सुठा सुठा पेंटिंग तयारु करे वठंदा आहिनि ऐं उन पेंटिंग जे पुठियां जेकी उहे पेंटिंग कयनि था कंहिं विशेष भाव ख़ासि भाव विझंदा आहिनि जीअं लॻे थो प्रेम करे थो या रोए थो या खिले थो या आनंदु वठे थो या मुंझियलु वेठो आहे उन जी हर सूरत उन पेंटिंग में ज़ाहिरु थिए थी ऐं उहो पाण सोचे थो मां हीउ छा ठाहे वेठो आहे ऐं जंहिं कुझु उहो ठाहे वठे थो उन खे ॾिसी करे दुनिया उन जी तमामु तारीफ़ु करे थी तमामु उन खे सुठे नमूने सम्झे थी